नमस नमस्ते सर हाँ मैं किसान हूँ मुझे सब मतलब सब्ज़ी चाहिए

हाँ क्या किसान हम खेती करते हैं हमको सब्ज़ी देना है

कोहड़ा आलू भी हम कोहड़ा आलू टमाटर पालक चाहिए क्या रेट क्या रेट है इसका हाँ आलू तो जैसे वह बाज़ार में बीस रुपये किलो चलता है बीस रुपये बीस रुपये मतलब तो अस्सी रुपये पसेरी है आलू के आलू और मटर में है मतलब कि सत्तर अस्सी रुपये फुटकर में किलो चल रहा है चलिए ठीक है बैंगन बैंगन चल रहा है वही नब्बे रुपये पसेरी अच्छा विध बियाह पड़ा है शादी पड़ी है क्या आपके घर अच्छा क्या क्या चाहिए उसमें कौन कौन सब्ज़ी चाहिए आपको कौन कौन कितना चाहिए अच्छा और

अच्छा मतलब चार पाँच सब्ज़ी चाहिए ना आपको लेने आएँगे या जाएँ भेजवाएँ ठीक है तो रेटवा आपको मालूम है ना क्योंकि वही आलू का रेट सौ रुपये पसेरी चल रहा है और बैंगन का अस्सी मटर का भी सत्तर रुपये फुटकर में है और टमाटर चालीस साठ रुपये किलो चल रहा गाजर भी चल रहा है चालीस

हाँ चुकंदर भी आया हुआ चुकंदर भी चल रहा है मतलब कि साठ रुपये किलो कब कब जो तब कब तक भिजवा देंगे कौन सलज चुकंदर चुकंदर साठ रुपये किलो या टॉली फ्री नंबर से आई हो तो बताइएगा ठीक हम आपको मतलब बढ़िया रेट लग जाएगा ठीक